हँ होटल बलाके हम फोन कयने छलिअनि हँ जे कनि खाना लाबऽके लेल से कतेक टाइम कतेक कालमे टाइम अयथिन खाना लऽ कऽ जे कनि भात दालि सब्जी तरकारी पनीर सलाद ई सभ खाना पीना लऽके जे कनि ऐथिन तऽ कनिमे कनि चटनी धऽ देबनि सलाद धऽ देबनि कनि टमाटरके भुजिआ अथि रहतनि सलाद रहतनि पनीर रहतनि सब्जी रहतनि जे सभ हेतनि कनि रोटिओ धऽ देबनि दूगो तऽ ओसभके खाना पीना लऽकऽ कनि कतेक कालके टाइम देबनि तऽ अयथिन खाना लऽकऽ खाना पीनाके समाचार खानाके तऽ टाइम बीत गेलै बारह बजि गेलै साढ़े बारह होइत छै खानाके तऽ टाइम लऽकऽ से खाना लऽकऽ अयथिन आओरो सभ जे समाचार छै से खाना पीनाके तऽ बारेमे सभ ओएह सभ भेटैत छै खाना पीना